جی ہاں بالکل دنیا کی واحد ایک کتاب ہے قرآن جس کو پڑھ کے مجھے فکر و انگیز محسوس ہوئی ہے جیسے کہ اس میں اللہ کے عذاب کے بارے میں بتایا گیا ہے دنیا داری کے بتایم بارے میں بتایا گیا ہے زندگی کیسے بتانی ہے یہ بتایا گیا ہے زندگی کو کیسے چلانا ہے زندگی میں کیا کیا جوٹینشنیں ہوتی ہیں انہیں کیسے دور کیا جائے غلط کام کرنے سے روکا گیا ہے غلط بات کرنے سے روکا گیا ہے دوسرے کا دل دکھانے سے بھی روکا گیا ہے یہ ساری باتیں مجھے قرآن سے ہی محسوس ہوئیں ہیں اور قرآن ہی اللہ کی کتاب ہے اور اس کتاب کے علاوہ مجھے کوئی بھی کتاب پڑھ کے کوئی بھی فکر انگیز محسوس نہیں ہوئی ہے